جی ہاں میں ریاستی فلاح و بہبود اور سیاسی خبروں میں دلچسپی رکھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے حالات ترقیاتی منصوبوں اور عوامی پالیسیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ان خبروں کو فالو کرنا ہمیں باخبر شہری بناتا ہے اور ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا ادراک حاصل ہوتا ہے میں عام طور پر روزانہ کرنٹ افیئرس کی خبریں دیکھتا ہوں خاص طور پر معتبر اخبارات نیوز ایپس یا سرکاری ذرائع سے آج کل جو خبریں ہم دیکھتے ہیں ان میں اکثر سیاسی تنازعات الیکشن مہم عوامی فلاحی اسکیمیں مہنگائی کسانوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبے شامل ہوتے ہیں میری رائے میں آج کی خبروں کا معیار ملا جلا ہے کچھ خبریں واقعی معلوماتی اور عوامی مفاد میں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات میڈیا میں سنسنی خیزی یا تعصب بھی دیکھنے کو ملتا ہے